टेक्नालॉजी जीअं त मां ॿुधाइण थो चाहियां तव्हांखे अॼु टेक्नालॉजी में जेको फास्ट सुधार आयो आहे विस्तार आयो आहे अॼु तव्हां ॾिसी सघंदा आहियो फाइव जी नेटवर्क फाइव जी नेटवर्क मोबाइल जे मोबाइल जे दुनिया में जाम फैलिजी वियो आहे फास्ट ऑपरेटिंग थिए थो जीअं तव्हांखे पिचर वग़ैरह डाउनलोड करिणी आहे या ॾिसणी आहे कुझु चंद सेकंडनि में तव्हांजी पिक्चर वग़ैरह डाउनलोड थी वेंदी आहे तव्हांखे कुझु वीडियो कॉल्स लॻाइणा आहिनि तव्हां वीडियो कॉल यूज़ करे सघंदा फॉरेन में ॻाल्हाए सघंदा आहियो फास्ट नेटवर्क आहे जीअं त अॼ जी टेक्नालॉजीअ में नयूं नयूं कम्पनियूं अची वियूं आहिनि नयूं नयूं तरीक़े जा मोबाइल नयां नयां गैजेट ठाहिनि था जीअं त फोल असां फोन जे बारे में ॿुधाइणु चाहींदासि स्माट फोन जे जी इंडस्ट्री में नओं हाणे फ्लिप ऐं फोल्ड फोन अची रहिया आहिनि फ्लिप में कीअं आहे जीअं एज़ आ तव्हां नंढे तव्हांजे पॉकेट में रखी सघंदा आहियो जीअं त फीमेल्स ज़्यादा फीमेल्स वधीक अट्रेक्ट कनि उन नंढे स्माट फोन जे लाइ ऐं फोल्ड जीअं नार्मल लग्ज़री माण्हू सुठी केटेगरीअ वारा माण्हू उहा वठणु पसंदि कंदा आहिनि न त उन में तव्हांखे नंढी स्क्रीन में तव्हां नार्मल यूज़ वक्र याने आहिनि कमु करे सघंदा आहियो ऐं वॾी स्क्रीन में तव्हां तव्हांजो एज़ आ ऐं जीअं त तव्हां जीअं टैबलेट वांगुरु कुझु तव्हांखे मूवी ॾिसिणियूं आहिनि त वॾी स्क्रीन ॾिसी सघंदा आहियो उहो अॼुकल्ह नयूं नयूं कम्पनियूं जीअं म्यूज़िक जे इंडस्ट्रीअ में बि अची वियूं आहिनि जेकियूं वायरलेस बड्स वायरलेस इयरफोन्स कढनि था जीअं तव्हां जीअं त तव्हां वायरलेस ते तव्हां पंहिंजे फोन खे कनेक्ट करे तव्हां म्यूज़िक लिस्निग क म्यूज़िक ॿुधी सघो था पिक्चर ॾिसी सघो था अॼुकल्ह जी टेक्नालॉजी जो वाधारो